ہیلو اوبر سے بات ہو رہی ہے جی میں نے پچھلی بار بٹلا ہاؤس سے جامع مسجد تک کے لیے اوبر کیا تھا اور یہ سفر میرا کافی اچھا رہا آپ کے ڈرائیور کے جو رویے تھے وہ بھی بہت شاندار رہے اور گاڑی بھی اچھی تھی پھر سے مجھے ایک جگہ کی سفر کرنا کرنے کا خواہش مند ہوں تو میں یہ چاہ رہا تھا آپ اسی نمبر اور ڈرائیور والی گاڑی مہیا کرا دیں تو بڑی مہاری بڑی مہربانی ہو گی

ہاں آپ کر دیں آؤٹ آف دہلی سے باہر کے جانا ہے جی جی شکریہ